आजकल देखियौ पढ़ै लिखयवला बच्चाकेँ सभसँ पहिले तऽ मोबाइल नहि दैके चाही किएक तऽ ओ जखनि पढ़य लागत नहि तऽ अहाँ ओकरा मोबाइल दऽ देबै तऽ ओ गेम जे होइ छै मोबाइलमे उएह खेलय लागत तऽ ई ई तखनि पढ़य घड़ी ध्यान नहि देलक पढ़ाइपर खाली मोबाइलपर ध्यान देने रहल से ई जयबै तऽ ओ गेम खेलबै ई गेम खेलबै इसभसँ बच्चाके दिमाग यानि भटकि जाइ छै पढ़ाइ लिखाइपर मोन नहि लागै छै हँ खेलौक ने क्रिकेट खेलौक कबड्डी खेलौक हॉकी खेलौक इसभसँ की होइ छै इसभसँ अगर खेल लेलक अच्छा खेलमे खिलाड़ी बनि जाइ हइ इसभसँ वह अपना नाम भी रोशन कयलक गाँवके नाम भी रोशन कयलक समाजके नाम भी रोशन कयलक इसभ खेलौक ओ क्रिकेट क्रिकेट आर तऽ खेलयके चाही लेकिन ओ जे प्ले प्ले स्टोरपर डाउन कऽ लेलक बच्चा आओर खेललक फ्री फायर ओ जे होइ छै फ्री फायर आओर ओ पब जी उबजी इसभ इसभ नहि खेलयके चाही लूडो आर होइ छै इसभ नहि खेलयके चाही इसभसँ बच्चा मतलब बिगड़ि जाइ छै ई खेललासँ की होइ छै से जखनि पढ़य लागत तखनि ओकरा दिमागमे आयत कि ओह ओ गेम खेलतियै रहए ई गेम खेलतियै रहए तऽ ई बच्चा जखनि पढ़य लागत तऽ ओकरा मोबाइल बच्चाकेँ सभसँ पहिले मोबाइल अहाँ देबे नहि करियौ इसभ बच्चा पढ़य लिखयवला बच्चा होइ छै से ओकरा पढ़यसँ रिलेटिड बात बतैयौ मतलब पढ़ाइ लिखाइके पढ़ाइ लिखाइके बात बतैयौ ई अगर मोबाइल अहाँ दऽ देलियै तऽ घोच घाच करिते करिते गेम आर डाउनलोड कऽ लेलथि आ भरि दिन खाली गेम खेललथि ओ खेललासँ कथि होइ छै खेलौक ई क्रिकेट खेलौक हॉकी खेलौक कबड्डी खेलौक कबड्डीमे भी कबड्डीमे भी अच्छा खेलय लागलक तऽ जिलामे बोलयलक जहाँ जहाँ कबड्डी होइ हइ अच्छा अच्छा वहाँ कप जितलक ई जीत कऽ आबै हइ तऽ गाँवमे कतेक चर्चा होइ छै गाँव परिवारमे नाम भेल से हँ फल्लाँ जगहसँ जीत कऽ अयलै हन चिल्लाँ जगहसँ जीत कऽ अयलै हन इसभ खेलथु ने क्रिकेट खेलहु हॉकी खेलहु आइ काल्हि नहि देखै छियै भारतके भी लोकप्रिय खेल हइ हॉकी तऽ किएक नहि हम हॉकी खेलबै से ईसँ अपना कि गाँवके सभके विकास होतै समाजके हॉकी किएक नहि खेलबै से ओ अथि खेलबै ओ पब जी उबजी इसभसँ दिमाग आर दिमाग ऑफ हो जाइ छै इसभ नहि खेलयके चाही बच्चाकेँ मोबाइल नहि दियौ सभसँ पहिले ई बात आओर ओकरा देबै तऽ पढ़ाइ लिखाइवला बात दऽ दियौ खोलि कऽ से ई बौआ रे ई कर ई पढ़ि ले ओ पढ़ि ले अगर कोइ बच्चा खेलय लेल परेशान करलक तऽ ओकरा खेलय लेल दियौ अच्छा चीज दियौ पले पले इस्टोरपे हॉकी सिखा दियौ क्रिकेट सिखा दियौ इसभमे अगर खेलतै खेलतै देखियौ बच्चे तऽ हइ जे चाहतै जे अहाँ चाहबै बच्चा चाहतै ओ करि सकैए ओ बच्चा अहाँ देखियौ अहाँ बच्चाके लिए सभकिछु आइ गार्जियने होइ छै तऽ ओ बच्चाकेँ जेना चलनाइ सिखयतै वइसे ही ने बच्चा चलतै तऽ बच्चाकेँ क्रिकेट आर खेलय लेल दियौ लेकिन ओ जे गेम जे होइ छै गेम कहियो नहि देबै खेलय लेल इसभ बच्चाकेँ अच्छा नहि बनबै हइ बिगाड़ि दै हइ बच्चाकेँ क्रिकेट दियौ जाहिसँ अपना भी नाम रोशन करतै खेलिते खेलिते अच्छा पदपर चलि जायत आओर देखै नहि छियै आजकल विराट कोहली सचिन तेंदुलकर हार्दिक पांड्या ई मोहम्मद शमी इसभ जे छै इसभ खेलिते खेलिते ने क्रिकेटमे गेलै हन तऽ इसभसँ पैसा तऽ पैसा तऽ छोड़िए दियौ इसभसँ नाम रोशन एतेक होत अपना नाम रोशन होत गाँवके समाजके आ पूरा बिहार भारत तकके पूरा नाम रोशन होइ पूरा विश्वमे नाम चलै हइ इसभ करलासँ तऽ ई खेल किएक नहि खेलबै से ओ ओ गेम खेलै गेम नहि खेलयके चाही कतबो भी कहतै गेम दै लेल तऽ गेम नहि देबै अहाँ आओर कहबै अगर खेलयके हौ तऽ हॉकी खेल आओर हॉकी खेल क्रिकेट खेल द दौड़ कूद इसभमे अगर पास हो जाइ छै तऽ इसभसँ अच्छा होइ छै दौड़ कूद आरमे जेना भेलै दौड़ कूद आरमे दौड़ कूद आरमे पास हो जाइ हइ तऽ आर्मी आरमे भी फॉर्म भरि सकै हइ ने इसभ करलासँ अच्छा होल जानलियै तऽ बच्चाकेँ कखनहु भी मोबाइल नहि देबै नहि तऽ बच्चा बिगड़ि जाइ हइ जानलियै इसभ नहि करयके चाही सभसँ पहिले आओर अच्छा अच्छा खेल सिखा देबै ईसँ बच्चा अपना जीवनमे आगे भी बढ़ि सकै हइ ईसँ अपना जीवनयापन भी करि सकै हइ जीवन चला सकै हइ खेलयसँ सचिन तेंदुलकर आर ई खेलयपर तऽ उतरि गेलै ताहिके बादे ने इसभ कयलकै देखियौ आब कतेक नाम होइ छै क्रिकेटके क्रिकेटके जीवन भेलै ओसभ सचिन तेंदुलकर विराट कोहली इसभ खेलयके चाही अइसन खेल जाहिसँ ओहिमे आगे बढ़ि सकै छियै जानलियै ओसभ नहि देबै नहि तऽ ओसभसँ बच्चा अपना पढ़ाइ लिखाइ तऽ छोड़िए दै हइ भरि दिन मोबाइलमे बिजी रहत इसभ इएह चलते इसभ नहि कहियो नहि देबै